आसामावथ' गोबां जायगायाव ओ बे सावथुन दिनथिफुं बा सिनेमा हला दं ओ जेरैहाय आं गासिबखौबो मिनथिजोबा जि मोनसे मिथिगौ बेखौ बुंगोन आङो जेनोबा जोंनियाव पाठसालायाव दं रङिया दं ओ बङाइगाव दं ओमफ्राय ओजोंहाय ओ गुवाहाटि दङ आङो एकजेक्टलि गासिखौबो मिनथिजोबा दा ओ बे एसामिस बा हिन्दी फिलमखौथ' ओ हलाव देखायो नाथाय जोंनि बर' फिलमखौ बिदि हलाव देखायनाय जाया बा देखायनो हाया मानो होनोब्ला जोंनि बर' फिलमखौ नायग्राया जोबोर खम ओंखायनो बा जोंनि बर'आल' नायो बिनि थाखायनो जोंनिया हलाव होनाय जाया थेवब्लाबो जोंनि बर'निया ओरैबायदि खालामनाय जायो ओ गामि गामि ओ फरदा प्रजेक्टखो लानानै जोङो गामियावनो खालामनाय जायो जोङो ओ मोनसे ओ इ गामि मोनसेयाव देखायदोब्ला बै गामि मोनसेयावबो देखायो बेबायदि देखायनाय जायो जोंनिया जोंनिया टेमप्र'रारि हल जायो मानो होनोब्ला जोङो बेखौ औवा बा लहा बिदिजोंसो बा खेराव जि ओ थ्रिफालफोरजोंसो लुनानै बानायनाय जायोनालाय जोंनियाव पारमानेन्ट जाया ओंखायनो जोंनियाव देखायनायाव खोब उसुबिदा जायो ओंखायनो जोंनि बर'आवबो सिनेमा हल जायोब्ला जोंबो हिन्दी एसामिसफोरनिबायदि बानायनो हागोन बेखो आङो ओ बुंनो हायो आरो मानो होनोब्ला जोंनिया मोनसे टाइमल' जायो जेनोबा जोंनि बर'निया फुजा टाइमावल' जायो ओ जोङो दुरगा फुजानिफ्राय हमनानै जोङो ओ लास्ट फुजा ओ देवोल फुजासिमल' सोलियो बेनि उननिफ्राय जोंनि जिथु बर' फिलम देखायनाय बियो बेखिनियावनो जोबना थायो ओंखायनो जोंनि बर' फिलमाबो जुदि सिनेमा हल थायोब्ला ओ बेबायदि हिन्दी एसामिसफोरबायदि जागोन आं बेखौ बुंनो हायो आरो आरो बेनो जोंनि बर'आवबो ओ बावैसो ओ गोदान सिनेमा हल बानायदों ओ गंबा बे गंबाया लुगासिनो दं बेफोरो बे गंबा सिनेमा हला जुदि जाफुङो जाफुङोब्ला बा लुफुंनाया जोबोब्ला जोंनाबो हिन्दी बा ओ एसामिसफोरबायदि ओ दिन्थिनो हागोन बा दिन्थिनाय जागोन ओ मोजां सुबिदा जागोन टिकेटनि बेसेनखौथ' जोंनि ओ जेनोबा जोङो पाठसालाफ्राव नायनो थाङोब्ला ओ अवान सेभेनटिनिफ्राय हमनानै ओजों आपटु गोजौ बेसेबांसिम बिखो आं बावबाय नाथाय जोंनि बर' ओ बि आङो बर' बर' आरो उम माबानि ओ ओ आसाम जिथु हिन्दी हिन्दी आरो एसामिसनि फारागा जाहैबाय जोंनि बर'नि जिथु टिकेट बे टिकेटआ माथ्र' अवान हानड्रेडल' जायो बिनि थाखायनो जोंनि बर' फिलमा फैसा फैसा जिथु आर्निं बियो ओ खालामनायाव एसे टाइम लानो टाइम लायो मानो होनोब्ला जुदि मोनसे सिनेमा हल देखायनायाव जुदि सासेयाव गांसे टिकेटआव जुदि एकस'ल' जुदि कालेकसन खालामनांगौ जायोब्ला जोंना गोबां टाइम गोबाव टाइम लायो ओंखायनो ओ जोंनियाबो बे बे गंबा सिनेमा हला जायोब्ला एसेब्लाबो दावगागोन आं बेखौ बुंनो हायो आरो मानो होनोब्ला जोंनिया उम गोबां बोसोर बेबायदिनो लांदां बा ओ अबेबा फिल्डआव अबेबा दुब्लिबारियाव अबेबा बेफोरो लामा खाथियाव बेबायदि देखायनानैसो जोंनिया दिन्थिबोबाय थादों जेरैहाय जों बुंनो हायो जों ओ गोदो जों आलायारनफोरखो देखायदोंमोन माबायदि देखायदोंमोन थारमाने बि माबायदि देखायदोंमोन होननानै बुङोब्ला बेफोरखौबो बेबायदिनो ओ सोरबा अबेबा फिल्डआव अबेबा ओ दुब्लि बारियाव बिदिनो आरो सोरबा ओ बेबायदिनो ग्रुप जानानै लाबोयो जेनोबा दस जोन बिस जोन अबेबा संगथना लानानै फैयो आरो ओ दिन्थिफुंनो होननानै बेहाय जोङो दा मोनसे सिनेमायाव जोङो थार्टि बा टुवेनटि फाइभ बेबायदि लानाय जायो ओंखायनो जिथु जोंनि आर्निं आरो नायग्रा बेबो खमनि थाखाय जोंनि आर्निंफ्रा एसे खम जायो गोबावजोंब्लाबो जोङो बेखौ बुथुमो ओंखायनो जोंनियाबो हिन्दी आरो एसामिसबायदि ओ जानोब्ला जोंनो सिनेमा हलखौ गोबां नांगोन ओ गोबांथार सिनेमा हल नांगोन जेरै आसामाव ओ ओ खैखान दङ बेखो बुंनानै बुंजोबो हाया आरो मिथिजोबाबो ओ एसामिस आरो हिन्दीफोरनिबायदि गोबां जुदि सिनेमा हल थायोब्ला जोंनि बर'आबो एसामिस आरो हिन्दीबायदि जागोन आं बेखो रोखा बुंनो हायो मानो होनोब्ला जोंनियाव दासो सिनेमा हल जानो थांगासिनो उम जोंनियाव सिनेमा हलानो गैयामोन थेवब्लाबोदि जों सिनेमा बानायनायखौ जोङो फावसायनानै थायाखै बा नासयाखै जोङो सिनेमा हल गैयाब्लाबो जोङो फिलम बानायबोगासिनो आरो बानायबाय थागोन जोङो बानाया लासिनो जिराया ओंखायनो जोङो जोंनियाबो बे सिनेमा हल गंबाया जाफुङोब्ला जोंबो आगानसे बारायगोन आगानसे बारायबाय होननानै जोंबो बुंनानै लानो हायो मानो होनोब्ला जोंनिया दासो जागायनाय जोङो ओ बिफोरबायदि बा सोरबा सोरबा हिन्दीनिबायदि गोबां सिनेमा हल थानायमोनब्ला जोङो जोंनाबो जानो हागौमोन बेफोरबायदि ओ दावखोनाय बा ओ बयजोंबो मिथिजानाय नाथाय जोंनिया सिनेमा हल गैयैनि थाखायनो बेबायदि जोङो सामफ्रामबो बेलेग बेलेग जायगायाव खारथिंबाय थानानै देखायनो गोनां जायो दिनै बे गामियाव देखायदोंब्ला गाबोन बे जायगायाव बेबायदि देखायनायावनो जोंहा गोबां उसुबिदा जायो नाथाय जोंनाबो सिनेमा हल थानायमोनब्ला बेबायदि जानाय नङामोन बा जायामोन जोंनाबो मोजां आर्निं फैगौमोन बा मोजां इन्काम फैगौमोन जोंनि साफ्रोमबो ओ प्रडिउसारफ्रा बारायबावगौमोन जिथु जोंनिया दा जोंनि बर'आव प्रडिउसार ओ बेफोरो जोंनि हारसि बिजौआव साननानै फोजोबनो हायो ओं जोंदा गुबुन जाथि बा गुबुनफोरनिबायदि आसानि आसाम बा इन्डियानिबायदि जोंनियाव खोब बुरजा प्रडिउसार गैया आरो जोंनियाव प्रडिउसारा गैयैनि जाहोनानो जाहैबाय जोंनियाव सिनेमा हल गैया बिनि थाखायनो जोङो सिनेमाखौ बानायनायाव एसे गोबां बेले बेजे जायो ओंखायनो जोंनियाबो उनाव बिदि जागोन आं बेखो हासथायो आरो